नमस्कार भैया हमको कपड़ा लेना है बड़ा कंपनी का आपके पास कपड़ा मिल जाएगा कि कई कौन कौन से कपड़े हैं आपके पास ठीक है एक कुर्ता पजामा हमको लेना हए और को और पएँट सर्ट का कपड़ा लेना हए बच्चों के लिए ये कपड़ा पएँट सर्ट का सूट ये सब मिल जाएगा आपका आपके यहाँ ठीक है और वो कपड़ा तो क्या क्या दाम है पएँटलून का क्या दाम है तो बच्चे को भी मिल जाएगा ठीक है तो हमारे तो हमारे बगल में भी शादी हुई है तो आपके यहाँ कपड़ा अच्छा मिल जाएगा तो वहाँ से भी ले आते अगर जी ठीक है तो हमारे वो हम फएँसी कपड़े हैं काट दिए सूती भी है

ठीक ठीक है

भी है ठीक ठीक है क्योंकि सूती साड़ी है भी है ठीक ठीक है तो फिर दाम दाम उसका क्या है ठीक ठीक

ठीक है चाहे तो हमको बहुत सारा सा वो कपड़ा लेना है तो उसमें कुछ किफ़ायत करेंगे आप हाँ तो हमको जाके लेना है और कोट पएँट भी कपड़ा मिल जाएगा तो कोट पएँट का कपड़ा मिलता है आपके यहाँ अच्छा अच्छा

ठीक है प्राइस जब बढ़िया कपड़ा रहेगा शिकायत नहीं मिलेगा और कपड़ा गड़बड़ हो जाएगा तभी शिकायत होगा देंगे नहीं तो कपड़ा सही रहेगा तो तो क्यों शिकायत देंगे और अच्छा पैसा जब देंगे तो अच्छा कपड़ा भी हमको चाहिए अच्छा माल ठीक है जाने पर वो माल वापस कर लेते हैं ना ठीक है तो जब ठीक है ठीक है आएँगे लेंगे जब बढ़िया कपड़ा रहेगा तो हम और आदमी को लेके ही लेके आएँगे